دہلی میں بہت سارے اکھاڑے ہیں جسے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں اور مزے لیتے ہیں جو ان اکھاڑوں میں کھیل کر جیت جاتا ہے پھر وہ آگے اور جگہوں پر کھیلنے جاتے ہیں اور وہاں اپنے محلے کا اپنے دیش کا نام روشن کرتے ہیں